ड्रॉइंग करते समय बहुत सारी आर्ट सामान आर्ट सामान का उपयोग करना अच्छा लगता है मुझे जैसे ब्रश हो गया पेंसिल हो गया रबर हो गया और ब्रशसिस हो गए उंगली से भी बना देता हूँ थम से भी बना देता हूँ बहुत सारे ये बर्तनों का यूज भी किया जाता है घर के जो बर्तन होते है जैसे किसी गोला सर्कल बनाना हो तो थाली का यूज कर सकते है और छोटी कुछ चीज़ें बना दी कटोरी है चम्मच है ये सबकी मदद से हम अच्छी पेंटिंग बना सकते है उसके बाद में जो भी चीज़ें मैं बाहर से मार्केट से खरीदता हूँ और स्टेशनरी समान से भी खरीद सकता हूँ पर स्टेशनरी सामान से ये सारी चीज़ें जो वो होती है वो महंगी मिलती है तो मुझे होलसेल बाजार में जाना पड़ता है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें जैसे बहुत सारे इसमें ब्रश लगते है अलग अलग साइज के ब्रश लगते है तो वो मुझे खरीदने के लिए बाहर बाजार में जाना पड़ता है